फ़ोटो खिंचवानी है जी इस्टूडियो कितने बजे खुलेगा ठीक है हम ठीक चार बजे

छोटी वाली उसके कितने रुपये लोगी हाँ आएँगे ठीक है हम शाम तक आएँगे ठीक है हाँ शाम तक आएँगे फ़ोटो लेने अच्छी से खींचना एकदम साफ औ अच्छी खींचना

ठीक हमको चिपकानी है ठीक अच्छी एकदम साफ चाहिए दस लोगों का दस फ़ोटो चाहिए हमें कितने लगेंगे ठीक है हम देंगे कल आएँगे कल कल आएँगे कल

चार बजे आएँगे साफ व साफ और अच्छी फ़ोटो बनाना दादी जी दस लोग आएँगे

पैसा थोड़ा कम करिए इतनी फ़ोटो कम बनवा रहे तो पैसे थोड़ा कम करिए पाँच हजार कम करिए ठीक है स्टूडियो पर आके बात करेंगे नमस्ते